हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' बेनि बिजिरनांगौआ जोबोद गुवार जागोन सुंद'यै बुंनो थाङोब्ला हारिमुखौनों हारिनि आयना होननानै बुंनानै लानो हायो मानो होननानै बुङोब्ला हारिमुआनो मोनसे हारिनि सिनायथि हारिमु आव थायो

रायज्लायनाय राव गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय आसार खान्थि धोरोम गासिबो हाबनानैसो मोनसे हारिमु दा बे हारिमुखौ जों मोनसे मोजां महराव लाखिलांबाय थानोबा बा जों बर' होननानै गावखौनो मोजाङै दोनलांयबाय थानो नाजायोबा बुहुमाव गुबुन मानसिफोरनोबा गुबुन हारिनि गेजेरावबो सिनायथि होनो होननानै सानोब्ला जोङो बे हारिमुखौ जोबोद गोजौआव लांनो नाजानांगोन माबोरै लांगोन जोङो जोंनि थाखानाय जोंनि थाखानाय जोंनि थाखानाय हारिमुखौ जोङो माखासे माखासे बिथिङाव जों फोसाबनो नांगोन जेरै जायबायदियाव फोसाबनांगोन होननानै बुङोब्ला माखासे